हेल' औ औ

बोथोराथ' एसे मोजांबो गाज्रिबो ओमफ्राय फैनोलाय फैजागोन आरो औ ओ दाथ' मेल्ला मोजां मोजां जायगायाहाय मेल्ला मेल्ला खुलिथारबाय फैजागोन आरो औ जेरै मानास नेसनेल पार्क ओमफ्राय क'क्राझारावबो गोदान गोदान जाथारबाय बेरायग्रा बाथौ रिसर्ट खुलिबाय ओमफ्रायहाय जुमदुवार दं ओमफ्राय बिदिनो काजिरङाफोराव बेरायहैजागोन आरो औ

औ औ फैदो औ ओ बिदिनो माब्लाबा बिदिनो अखा हायो आरो ओमफ्राय माब्लाबा बिदिनो ओ दिनाथ' मोजां जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो एसे माब्लाबा मोजां माब्लाबा गाज्रि बिदि जायो आरो बे बेरायनोबालाय फैजागोन आरो ओमफ्रायहाय थांलाय फैलायाबोथ' जेबो गारिनि प्रब्लेम गैया फैनो हागोन ओहो जेबो उसुबिदि जाला दाना ओहो जेबो प्रब्लेम गैला नों जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हासै आरो दाना बिदिनो औ बङाइगावफ्रावबो मोजां मोजां गारदेनफोर खुलिथारबाय दाना बेरायनो मोजां मोजां जायगा जोंनि आसामावबो औ मास मोनसेसो थानानै थांनो हागोन आरो बेरायजोबनानै

औ औ फै दाना मोजां जाथारबाय आसामाबो बेरायनो औ ओ दे औ औ दे बिदिब्ला औ औ